मैं भी क मेरे क्षेत्र में पहले जो था सो बहुत दिक्कत था अब जो है सो बहुत अच्छा है पहले मंदिर जाते थे तो कुछ भी नहीं मिलता था न फूल मिलता था ना लोटकी मिलता था कुछ भी नहीं ऐसे ही जाते थे और अब घर से लोटकी ले कर के जाना पड़ता था घर से फूल ले कर के जाना पड़ता था फुल पहले घर से प्रसाद ले कर जाना पड़ता था सब कुछ पहले ही घर ही से ले कर के जाते थे तभी पूजा करते थे नहीं तो घूम कर के चले आते थे अब के डेट में जो है सो सब कुछ अच्छा है जो कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मंदिर जाते हैं तो बग़ल में दुकान मिलता है वहाँ पर सब कुछ मिलता है वहाँ पर फूल मिलता है लोटा मिलता है वहाँ प्रसाद मिलता है वहीं पर डाली मिलता है उस डाली में नारियल रहता है फल रहता है नारियल रहता है माला रहता है बेलपत्र रहता है फुल रहता है सब कुछ मिल जाता है पैसा रहना चाहिए सब कुछ मिल जाता है ले कर के वहाँ पर पूजा कर लेते हैं और सब कुछ मिलने पर वहाँ पूजा कर लेते हैं और जो है सो ह अभी सब कुछ मंदिर पर रहता है मंदिर बग़ल में दुकान रहता है वहाँ दुकान में सब कुछ मिल जाता है धूप मिलता है अगरबत्ती मिलता है धुमन मिलता है वहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ पर फूल सब कुछ मिल जाता है लोटा मिलता है वहाँ पर फूल माला मिलता है वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है प्रसाद मिलता है वहाँ सब कुछ ले कर के अपना पूजन कर लेते हैं अब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है सब कुछ मिलने पर में पैसा रहने पर सब कुछ मिल जाता है